अगर मुझे ये विकल्प दिया जाता है कि मैं समाचार पत्र में जो खंड होता है उसमें कुछ ज़्यादा सामग्री पढ़ना चाहती हूँ तो मैं वो क्या खंड मैं चुनूँगी तो मैं जो शैक्षणिक पार्ट हो मतलब जो हमें कुछ मतलब सिखाती है जो पत्र में जो समाचार पत्र होता है उसमें एक खंड होता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है मैं वो खंड चुनूँगी क्योंकि उस खंड में अगर मैं पढ़ूँगी उस खंड को तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा मेरे मैं मेरे दैनिक जीवन पर वो जो खंड मैंने पढ़ी है वो मैं निभा पाऊँगी मतलब वो मेरे दैनिक जीवन में मैं उसको सजा लूँगी वो मैं परिपक्क कर दूँगी और अगर मैं दूसरी लोगों को कोई वहाँ झगड़ा कर रहा है आज पल्टिक्स पल्टिक्स में क्या चल रहा है अगर ये सब मे चुनूँगी तो ये मेरी ही बुराई होगी मतलब जो झगड़ा मैं पढ़ूँगी मैं दिन भर वह उसी बात को सोचूँगी ये दोनों झगड़ा किया ये बात ये बात मतलब मेरे मन में क्या हुआ वो खराब बैठ गया ना मतलब जो लोग दो लोग झगड़ा कर रहे है वो मेरे मन में बैठ गया तब मुझे और इच्छा होगी मैं झगड़ा करते हुए लोगों को देखूं ऐसा ही होता है हमारा जो शरीर है ये ऐसे ही ये तो मैं सो मैं अगर मुझे ये अधिकार दिया जाएगा तो मैं शैक्षणिक जो खंड हो मैं उसको चुनूँगी